असांजे महाराष्ट्र में हिकु ओपेरा नाले जॻह आहे जिते संगीत जी महिफ़िल लॻाई वेंदी आहे हर साल हिन जॻह ते काफ़ी अहिड़ा कलाकार ईंदा आहिनि जो हिन महिफ़िल खे लॻाईंदा आहिनि ॻाईंदड़नि में काफ़ी कलाकार आहिनि जेके ईंदा आहिनि मशहूर आहिनि उहे जीअं त अनूप जलोटा किशोर कुमार जगजीत सिंघ शंकर महादेवन अहिड़ा ॿिया केतिराई कलाकार आहिनि जेके इहा ॻाइण जी रंग महिफ़िल लॻाईंदा आहिनि ॿुधंदड़ खे एतिरो त मज़ो ईंदो आहे जो उहो पंहिंजी सुधि ॿुधि विञाए विहंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे रंग में रंगजी वेंदा आहिनि